कृती ही अत्यंत म्हत्वाची आयकलें आनी सोडून दिलें कितल्योश्यो गजाली आमी आयकतात संगीत आयकतात भजनां आयकतात किर्तन आयकतात पूण तें सोडून दितात एखादे व्यक्ती येवन आमकां सांगता कितें तुमी चेंटींग करात नामस्मरण करात हां म्हणटा आमी पूण प्रेक्टिकली आमी ते ती गोष्ट करनात म्हणजे जर एखाद्या गोष्टीची आमी कृती केली ती जर आमी आचरणांत हाडली जाल्यारूत तिजो फायदो आमकां जातलो आमचे जिवनांत जातलो हाजी एक ल्हानशी गोष्ट सांगतां एक व्हडलो पंडीत बरो विद्वान पंडीत तो वता वता ताका वाटेर एक न्हंय लागली व्हडली ताका न्हंयच्या पलतडीन वचपाचें आशिल्लें आनी तो विद्वान खूब घमेंडी आशिल्लो अहंकारी आशिल्लो म्हणटेरच त्या न्हंय न्हंयत एक नावाडी आसतालो न्हांव घेवन व्हडी घेवन त्या व्हडी वाल्याक तेणें म्हणलें कितें आपल्याक मात्शें पलतडी वचपा जाय तो त्या व्हडयेन बसलो नावाडी न्हांव चलयता व्हडी चलयता आनीक हो बसून ताका सांगता आरे नावाड्या तूं कितलो शिकला रे तेणें सांगलें आपूण कांय शिकूंक ना बाबा

बोट मारपी अंगठेबाद तुवें तुजें जिवन फुकट उडयलें मरे तुवेंन शिक्षण कित्याक घेवंक ना इतल्यान वतां वतां वतां कितें जाता तो म्हणटा कितें पंडित महाराज तुमकां पोंवपाक बी येता तर हो सांगता पोंवपाक येवप इजी पूण पोंवणेचेर कशें पोंवपाक जाय वेगळे वेगळे पोंवपाचे प्रकार खंयचे हें तुका आंतरराष्ट्रीय पातळेचेर लोकांनी कशें स्विमिंगाचेर फार बक्षिसां मेळयलीं हें जें व्हडलें भांडार म्हाज्या मनाक आसा म्हज्या बुद्दीक आसा हांवेन वाचिल्लें आसा तेजेर अभ्यास केल्लो आसा अशें हय तर इतलो तुवें अभ्यास केला पूण तुका प्रत्यक्ष पोंवपाक येता काय कितें रे ना प्रत्यक्ष आपूण केन्ना पोंवलो ना जाल्यार तुवें बी तुजें लायफ फुकट उडयलें मरे कोण म्हणटा नावाडी हें कशें वाचन गिन्यान मेळोवप हें श्रेश्ठ प्रेक्टिकलाक कितें म्हत्व आसा रे अशें म्हणटा म्हणटा त्या व्होडयेक एक ल्हान सो पयलीं बुराक आशिल्लो दिसता त्या बुराकांतल्यान उदक व्होडये भितर येवपाक लागलें त्या बरबर व्होडी न्हंय तशी व्होडली आशिल्ली आनी पलतडेर पावपाक आनीक एक अर्दवर लागपाचें इतलो वेळ तेंका लागता आशिल्लो म्हणटेरीच ताणें सांगलें कितें आरे पंडीत म्हाराज हें पळय मरे होडयेंत उदक येवपाक लागलें उदक हें आमी तो मेरेन पावतले पलतडीन आनी म्हाका ती सगली येता न्ही ज्ञान आसा न्ही हांव कितें म्हाका कसली भंय पंडीत म्हणटा इतल्यान ती व्हडी जवळ जवळ अर्दी भरली आनी सामकी लवणोपाक लागली अचकीतच व्होडी व्हडी लवंडली आनी तो पंडितूय उदकांत पडलो आनीक व्होडिवालोय उदकांत पडलो व्हडिवाल्याक पोंवपाक येतालें व्होडिवालो हात पांय मारूंक लागलो स्विमींग करपाक लागलो आनी पंडीत बोवाळ मारीत आश आशिल्लो म्हाका वाचयात म्हाका वाचयात हांव मोरतलों हांव मोरतलों अशें करता करता त्या व्हडिवाल्याक तेजी काकूट दिसली आनी तेणें तेका घट धरून एक हेका न्हंय पलतडेन पावयलें ताकाय सुखरूप पावयलो आनी तेका सांगलें आतां कळ्ळें मरे आयकोवप किंवां ज्ञान मेळोवप हेजे पेक्षा प्रत्यक्ष प्रेक्टिकल शिकप प्रत्यक्ष कृती करप हें कितलें म्हत्वाचें तें ह्या गोष्टींतल्यान आमकां हें शिकपाक मेळटा की आयकून सोडन सोडून दिवप हेजे परस तें ज्ञान जें आमी मेळटा तें आमी कृतींत हाडप उदारण सांगपाचें म्हळ्यार समजा एक प्रवचन आमी आयकलें आनी प्रवचनाक सांगलें एक प्रवचनकारान तुमी सगळ्यांनी आज सान कुलदेवतेचें नाम जप करपाक जाय कारण नामस्मरण हें श्रेश्ठ ह्या कलियूगांतली श्रेश्ठ साधना आसा हें आयकलें आनी आमी घरा गेले सोडून दिलें पूण आमच्या हे पंचवीस जाण जमिल्ल्या पैकी समज पांच जांणानी तें जर तेजी कृती केली जायत तर तेंची ती कुलदेवता आध्यात्मीक उन्नती करून घेवन आमचें जल्माचें सार्थक जावपाक वेळ लागचो ना त्या दृश्टीन प्रत्येक गोष्ट आमी कृतींत हाडपाक जाय आयकलें सोडून दिली अशें आमी केन्नात जिवनात करपाक नजो